हमरा जे रद्द करलकै ऑर्डरके पैसा आपस आबयबला छै ओ पैसाकऽ हमरा स्विगीके ओकरा एपके भेलेटमे भेजि दिअ आ ताकि हमरा अगला जे ऑर्डर करबै तऽ ओहेमऽ ओकरा ओकरामऽ उपयोग करय सकब ताहिले भेलेटमऽ जमा करि दिऔ